بہت ہی اچھا سوال اگر آپ نے کوئی قمیض یا شرٹ جیسے بھی آن لائن خریدی ہے وہ فٹ نہیں ہیں تو ہم ریٹرن کو آسان بنا سکتے ہیں جیسے ایسے ایسے قدم اٹھائیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے آڈر نمبر اور تاریخ تفصیل سے دیکھیں گے اور یہ ضروری ہے کہ جو ہم واپسی پرکریا شروع کرنے کے لیے ہم انوائز یا بل کی کاپی اکثر کمپنی ثبوت کے طور پر یہ مانگتی ہے پھر ریٹرن پالیسی کتنے دنوں میں واپسی کی جا سکتی ہے جیسے سات دن ہوتے ہیں کسی کے لیے پندرہ دن ہوتے ہیں اور شرٹ جو ہے کیا بنا استعمال ہونی چاہیے ٹگ اور پیکن ٹییکٹ ہے یہ نہیں واپسی کی وجہ سائز فٹ نہیں ہے پروڈکٹ ڈیفیکٹیو ہے کچھ بھی ہے اور ریٹرن اسٹیٹس ٹریکنگ نمبر اگر آپ نے واپسی یا پارسل بھیج دیا تو اس کا ٹریکنگ نمبر دیکھیں پھر واپسی کو آسان بنانے کے لیے کچھ اسموتھ بنانے کے لیے کون کون سے قدم اٹھائیں جیسے ویبسائٹ پر لاگ ان کریں اپنا اکاؤنٹ میں جا کر مائی آڈر یا ریٹرن سیکشن پر جائیں ریٹرن ریکویسٹ ریٹرن ریکویسٹ درج کریں ریٹرن رپلائز پر کلک کر کے کارن چنیں جیسے سائز ایشو پروڈکٹ کی تصویریں اپلوڈ کرنی پڑ سکتی ہیں پک اپ شیڈیول کریں کمپنی کی طرف سے کورئر والا آئے گا یا کبھی کبھی آپ کو ڈاک سے بھیجنا پڑتا ہے پروڈکٹ کو اچھی طرح پیک کریں اور ٹیکس بل اور سبھی ساری سبھی چیزیں شامل کریں ریٹرن ریسیپٹ اور ٹریکنگ کو سیو کریں نمبر ٹریکنگ نمبر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کمپنی کو پروڈکٹ واپس ملا ہے یا نہیں ملا ہے اور ریفنڈ یا رپلیسمنٹ کی پشٹی کر لیں کہ پیسہ یا بینک یا والیٹ میں مطلب پیسہ جو ہے بینک یا والیٹ میں کب آئے گا یا نیا پروڈکٹ کب بھیجا جائے گا اور کچھ ٹپس ہیں جیسے اسکرین شوٹ لے لیں ہر قدم پر خاص کر ریٹرن ریکویسٹ ٹیکنگ اور ریفنڈ کرنا کنفرمیشن کا بس کسٹمر جیسے ہیں سپورٹ سے بات کریں اور جواب دیر سے آ رہا ہو فٹنگ کے لیے اگلی بار سائز چارٹ ضرور دیکھیں کمی اس کی واپسی بھی ضروری ہے کہ آپ صحیح ٹائم پر رٹرن پالیسی کے اندر کاروائی کریں مطلب ٹائم کا صحیح ہونا چاہیے ہر دستاویز سنبھال کر رکھیں واپسی کے اسٹیٹس کو ٹریک کرتے رہیں اس طرح آپ اپنے واپسی کو آسان بنا سکتے ہیں